ہمارے دیہات میں بہت ٹیکلوجی کے اندر بہت کمی ہے بہت ساری کمی ہے ہم لوگ کے دیہات میں بجلی نہیں آتی ہے اور کوئی سویدھا نہیں ہے شہر میں بہت اچھے اچھے سویدھا ملتے ہیں کہیں جانے آنے میں بھی بہت دیہات میں کمی ہے کسی چیز کا ویوستھا نہیں ہے ہمارے دیہات میں نہ ہی پانی کا ویوستھا ہے نہ ہی بجلی کا ویوستھا ہے نہ ہی کسی چیز کا ویوستھا ہے ہمارے شہر میں بہت سارا چیز شہر میں بہت سارا چیز کا ویوستھا ہے یہاں دیہات میں کسی چیز کا ویوستھا نہیں ہے لائٹ وغیرہ جانے کے بعد بھی کسی چیز کا ویوستھا نہیں ہے لائٹ چلے جاتے ہیں تو بہت سارا تکلیف محسوس ہوتا ہے بہت دقت ہوتا ہے ہر چیز کا ہمارے دیہات میں کہیں جانے آنے میں بھی کسی چیز نہیں ملتی ہے ٹائم پر بہت مجبوری ہے دیہات میں شہر میں سارا چیز کا ویوستھا ہے اور کسی چیز کا یہاں مجبوری ہے کوئی چیز نہیں اچھے سے مل پاتا ہے ہر چیز کی مجبوری ہے دیہات میں ہمارے بچ